सो म्हाजो फस्ट प्रोडक्ट मोबायल फोन सो हाती मोबायल फोन आसा ती प्रत्येक मनशा खूब इमपोर्टंट सो मोबायल मोबायल लोक मोबायलांतल्यान एकमेका कडेन कम्युनिकेट करतात मोबायलाचे तुका एकमेका मेसेजी धाडूं मेयटा एसएमएस तुका वरांनी उलोपां मेयटा खूब वेळ उलोपा मेयटा तुका विडियो कॉल करपा मेयटा तुका वोयस कॉल करूंक मेयटा मागीर ताजेर खूब एप्लिकेशन मेयटा म्हणल्यार वॉट्सएप सो वॉट्सएप आसूं वो वो आतां परेन मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी लोक यूज करतात सो वॉट्सएपाचेर लोक कम्युनिकेट करतात मेसेजी धाडटात कितें अर्जंट काम आसलें जाल्यार सांगता मागीर कितेंय फोटोस ना कितेंय शेर करपा जाय जाल्यार शेर करतात विडिओ धाडटा तुका मागीर ताजेर विडियो कॉल करूंक मेयटा वॉयस कॉल करूंक मेयटा सो हें सोगलें फीचर मोबायलाचे मेयटा मागीर तुजें सेकँड इंस्टाग्राम सो हो एक एनटंटेनमेंट सोर्स हाजेर तुका तुगे फोटो तुका पोस्ट करूं मेयटा सोशल मिडिया हो हाजेर तुका तुगेले डेली एक्टिविटीज पोस्ट करूंक मेयटा स्टोरी घालूंक मेयटा मागीर दुसऱ्या फोलो करूंक मेयटा तुका दुसऱ्यां वांगडा चॅट करूंक मेयटा वॉयस कॉल करूंक मेयटा मागीर विडियो कॉल करूंक मेयटा मागीर हाजेर रिल्स आसतात सो ती रिल्स सो ही एक एनटरटेनमेंट सोर्स जोन्द्रा खूब डिफरंट डिफरंट आसता सो या मागीर मोबायल मोबायल फोनाचेर सगलें कोरूं मेयटा तुका आतां सो ताजेर कॅलकुलेटर आसता मागीर मोबायल फोनाचे तुका ब्रावजर दिल्ले आसता सो तुका कसलेंय इनफोर्मेशन काडपा तूं डायरेक्ट वस गुगलाचेर टायप कर आनी तुका मागीर सर्च मार तुका खूब डिफरंट सोर्सिंसांतल्यान तुका इनफोर्मेशन येतली तूं चूज कर तूं जाय तें चूज कर मागीर मोबायलाचेर मायक्रोसॉफ्ट ऑफीस आसता सो तुका प्रेसेंनटेशन करूंक मेयटा तुका वर्ड्स करूंक मेयटा तुका एक्सल फायल करूंक मेयटा सो तुका हें सगलें असायनमेंटा खातीर बऱ्या पडटा शिकता त्या भुरग्यांक असायनमेंट करपा आसता सो तीं वर्ड फायलां टायप करतलीं लायक कॉपी पेस्ट करून वर्ड फायल करतात अशें करून भुरगीं नोट्स करतात आनी मागीर शिकता मागीर अशें प्रेसेंनटेशन सो टिचर आसता टिचरीक आतां लॅपटॉप ना जाल्याक ती मोबायलाचेर पावर पोयंट प्रेसेंनटेशन करतली सो मागीर ती प्रोजेक्ट करतली प्रोजेक्टराचेर अशें करून शिकोवपाक खूब हेल्प करता मागीर मोबायलाचे युट्यूब आसा सो तुका कितेंय कळना म्हणल्या तुका आतां एक धर कुकींग शिकपा जाय डायरेक्ट वच युट्युबार सर्च मार हाव टू कूक पनीर हाव टू मेक पनीर मागीर चिली समथींग अशें ना तुका डायरेक्ट रेसिपी येतली विडियो येतलो तूं पय आनी कर तुका मागीर तशें थंय मुवीज पोळोपा मेयटा मोबायलाचेर खूब प्लेटफॉर्म येयल्ले आसा आतां म्हळ्यार हॉटस्टार एमेजॉन नेटफ्लिक्स सब सबस्क्रिप्शन घे पयत राव तुका ताजेर खूब सिरीज मेयटा तुका खूब सिरीज मेयटा म्हणल्यार स्विंजर थिंग्स मागीर रिच्युअल मागीर क्लेम्स मागीर मोनार्क सो हीं सिरीस मंथ्ली विका एक एक एपिसोड येता सो तूं खूब एन्गेज उरता मागीर तुका मोबायलाचेर मिडिया मेयटा मिडिया म्हणल्यार तुका तूं मोबायलाचेर कितेंय शूट करता विडिओ काडटा फोटे काडटा तें सगलें मिडियांचे उरता सो तुका ही मिडिया आसा पय फोटो कॅमेरा ही तुका एकामेका वांगडा शेअर करूं मेयटा मागीर तुका फोनाचेर मोबायल फोनाचेर कॅमरा आसता सो तुका तुगे लायव मुवमेंन्ट्स क्लीक करूं मेयटा तूक तुका तुगे फोटो चूज करपा मेयटा फोटो काडपा मेयटा सो आतां लोका शॉपार वोसोन फोटो काडपा गरज पडना मागीर मोबायलाचेर गेमी आसता सो आतां भुरगीं भुरगीं जावूं कांय एल्डर जावूं सगलीं गेम खेयटा आतां सुद्दां रिसंट रिपोर्ट येयलें आसा जायतीं जाणटे लोक कँडी क्रश खेयटा म्हणल्या जाण्टी लोक भुरग्यांच्यान चड गेमी खेयटा मागीर गेमी खूब आसा पब जी आसा पेज आसा इंची मॅक आसा सोडी लाव एमएमओ आरपीजी गेम्स आसात मागीर स्टोरी इंग्लीश टिम्स आसात सो पबजी म्हूण लायव एक तरेची गेम सो तातून ही एक तरेन बॅटल ग्रावंड सा तूं चार मेंबर्स मेळून एक चार मेंबर्स एक लॉबी भितर घालता आनी मागीर ते चार मेंबर्राची टीम फायट करप आनी खंयची टीम लास्ट जिकता पय ती विनर सो ह्या गेमी तुका उलोपा मेयटा फ्रेंड्सां वटेन लायव इनटरेक्शन लायक मायक आसता सो तूं फ्रेंड्सा फ्रेंड्सा कडेन गेम खेयटा खेयटा फ्रेंड्सा कडेन कम्युनिकेट करूंक मेयटा मागीर ह्या गेमीन तुका खूब टॅकटिक्स जाय पडटा स्ट्रेटजी जाय पडटा सो ती ती यूज करून सो ह्या थोड्या गेमींतल्यान तुका कॉर्डिनेशन कयटा कॉर्डिनेशन शिकता मागीर आनी एक तशीच गेम आसा की पॅस फुटबॉल लायव फुटबॉल एक्पिरीयन्सीस सो पॅस सो ही पॅस आतां चार वर्सांनी खेयटा सो पॅसांन चार वर्सां खूब केरॅक्टर अनलॉक केलें सा सो ही पॅस आसा ती मल्टिप्लेयर ही फ्रेंडा वांगडा खेळपा मेयटा आनी तुगे फ्रेंड नाजाल्यार सुद्दां खेळपा मेयटा ऑनलायन ग्लोबली सो ही तुका गेम आसा पय ती आतां तूं एक मडगांव बसून तूं तुगे भायल्या फ्रेंडा वांगडा खेळपा मेयटा मागीर तशीच गेम आसा तशी हांव आनी जायती तरेची गेम खेयटा म्हणल्या गोस्ट ऑनर मागीर जीटीए जीटीए एक आसा ती माफिया गेम म्हणल्यार एक केरॅक्टर आसा तो फूल रीच गँगस्टर कसो जाता हाजेर गेम मागीर तशीच सोलो लवली सो ही ताजी ताजी स्टोरी तो कसो विकस्ट हंटर आसा तो स्ट्राँगेस्ट हंटर जाता तो मागीर मोबायलाचेर तुका स्पोर्टस पोवपा मेयटा सो लायव मॅचीस म्हळ्या तूं वल्डां स्पोट्स चलता तसलें सबस्क्रिप्शन ना टिवीचे पोवपा जाल्यार तूं डायरेक्ट वच गुगलाचेर सर्च मार एपिक्स स्पोर्ट्स आनी जायती तुका खंयची वल्डाची खंयची स्पोटर्स तुका पोवोपा मेयटा एपिक्स स्पोर्ट्साचे चल सर्च मार सर्च मार इंडिया वर्सीस पाकिस्तान लींक घेतलें क्लीक कर आनी पोवोपा लाग मागीर तशेंच तुका वोयस रिकोर्डर मेयटा सो तुका तुगे वॉयस रिकोर्ड करूंक मेयटा मागीर मागीर तुका फोनाचेर फोनाचे तुका मुवीस पोवपा मेयटा सो तुका फोनाचे आतां तरेतरेची मुवीस पोवपा मेयटा तशी एक्शन बिक्शन रोमेंस थ्रीलर हॉरर सो ही सोगलीं हीं सोगलीं मुवीस टिवीचेर पयता पय ती तुका मोबायलाचेर अवेलेबल आसा तेज्या नांवाचे चल चॅनल सर्च मार तुका जी लिंक मेळटली डावनलोड कर ती डावनलोड कर आनी मागीर सुशेगाद जाय तेन्ना पय मागीर तशेंच तुका ड्रायव आसा गुगल ड्रायव सो तुका कितेंय स्टोर आसा ती क्लीक केले आसा फोटो तुगे फायल्स आसा ती तुका क्लावडा स्टोर करूंक मेयटा क्लावड म्हणल्यार एक्स्ट्रा स्टोरेज म्हणल्या ती फन क्लावड आसा पय ती तुका खंयच्यान एक्सेसेबल करूंक मेयटा तूं बसी आसा तेन्ना सुद्दां तुका क्लावड ऑपन करूंक मेयटा सो या सो आनी एकूत पयशेय लागना मागीर मोबायलाचे तुका एनिमी पोळोपा मेयटा सो जायते तरेचे एनिमी कशें वन पीस नरुटो बरुटो मागीर